होम टाउन का मतलब होता है गृह हाउस वह एक नगरीय राज्य नगर जहाँ कोई पैदा या बड़ा हुआ हो उसे होम टाउन कहते हैं होम का अर्थ होता है हिंदी में घर और टाउन संज्ञा के रूप में गृह नगर अमेरिका अंग्रेजी है और इसमें होम टाउन इसलिए इसको होम टाउन दिया जाता है हमारे शहर में होम टाउन जैसे कि हमारे जोधपुर का एक छोटा सा गाँव हैं फलौदी इसलिए है ना इसको होम टाउन कहा जाता है और ये हमें बहुत पसंद है यहाँ पर हमारे आने जाने या घूमने की बहुत ही अच्छी झलक से देखरेख करने की व्यवस्था हैं होम टाउन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है यहाँ पर अच्छी अच्छी लोग देखने को मिलते हैं और अच्छी अच्छी स्थल हैं यहाँ पर देखने के लिए इसलिए हमारी होम टाउन को ज़्यादा देखा गया है होम टाउन बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही सुचारु होता है और बहुत ही सक्सेसफुल भी होता है